नमस्ते आप कहाँ से आए हैं सोनाटा कम्पनी से मैं सोनाटा कम्पनी से आई हूँ आपके यहाँ दवाइ लेने की है मिल जाएगी हाँ बच्चो की दवा हाँ हमको चाहिये किसकी किसकी दवा मिलेगी

ठीक है हाँ हाँ बच्चों के छोटे बच्चे र् बड़े बच्चे तक का मिल जाएगी कितने

हाँ ज्यादा हाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है ना हाँ गर्मी की वजह से हाँ दवा चाहिये बच्चों का से और जेन्ट्स का औरत का ठीक

जी हाँ जी हाँ मैं सोनाटा कम्पनी से आई हूँ दवा अच्छी चाहिये हमको और लेडिस के लिए हेमपुष्पा मिल जाएगी हेमपुष्पा मिल जाएगी लेडिस के लिए दाम कितने लग जाएंगे हाँ हाँ हाँ हाँ हम देते हैं एक टॉनिक ठीक आपके पे दूकान रखे हैं ओ पेजैप पे है आपके पास ठीक ठीक है ठीक है